हमारे गाँव के बगल में जस्ट हमारे घर के बगल में ही एक बगीचा है आम का और जँगल भी है थोड़ी दूर पर जिसमें काफ़ी चिड़ियाँ रहती हैं पक्षियों की हमारी आवाज़ शाम के टाइम तो काफ़ी पक्षी हमारे बगीचे में आती हैं बसेरा लेती हैं जो काफ़ी मतलब पक्षियों का चहकना हमें काफ़ी अच्छा लगता है और सुबह में पक्षी जो हैं अपने टाइम से बोलना स्टार्ट कर देती है चालू कर देती है जो भी तो इससे यह हमें पता चलता है कि सुबह हो गई चाहे लाइट रहे ना रहे घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है पक्षी हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं काफ़ी हद तक हम तो अपने छत पर भी पक्षियों को दाना डालते पानी रखते हैं बगीचे में भी दाना डालते हैं जो कोई इंसान जाता है तो उड़ जाती हैं फिर बाद में आकर फिर खा चुगना चालू कर देती हैं खा लेती हैं प्यास लगती है पानी पीती हैं और हमारा आम का जो बगीचा है उसमें चिड़िया जो जैसे कि तोता काफ़ी चिड़िया जो उस पर बैठती हैं जो पका जब पक जाता है आम उसमें वह तो पक कर उनके पैर जब पेड़ डाली पर बैठती हैं तो आम जो पका हुआ आम होता है उसे छू कर जैसे छूती हैं गिर जाता है खा नहीं पाती तो उससे क्या है हमें भी मतलब पान और फल खाने का मज़ा मिलता है चिड़ियों से पक्षी हमारे लिए बहुत हमारी तरह बहुत अच्छी लगती है हमें फिर चिड़िया हम इन्हें बराबर से इनका देख रेख भी करते हैं सुबह शाम दाना डालते हैं छत पर पानी रख रखवाते हैं खुद भी रखते हैं जो चिड़िया आती हैं पानी दाना दाना खाएँगे पानी पिएँगे इस वजह से दाना दाना पा पानी पाती हैं तो तो उनका भी मतलब बराबर टाइम से आ आ जाती है सुबह शाम छत पर बैठ जाती हैं कबूतर भी आते हैं तो काफ़ी छत भी गँदा करती हैं छत पर भी है लैट्रिन वेट्रिन करते हैं तो काम वाली से धो धो पानी मरवा देते हैं उनके लिए दाना वाना भी रखते हैं काफ़ी हद तक जो है चिड़िया हमें अच्छी लगती हैं और उनके लिए हम